फ्लिपकार्ट से हेडफोन ऑर्डर किया था जैसा ऑर्डर किया था मैन्यू देख कर उसकी क्वालिटी बिलकुल वैसी नहीं थी बेकार क्वालिटी थी रिटर्न एक तो रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है उसमें क्या है ढाई दो सौ रुपए का है और उसके बाद फिर उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं है तो एकदम बेकार निकला सोचा रिटर्न कर दूँगा पर रिटर्न का ऑप्शन नहीं दे रहा हाँ बैकअप उसमें लिखा है उसका चौबीस घंटे का है चौबीस घंटे का बैकअप है लेकिन वो ढंग से दो तीन घंटे नहीं चल पा रहा है प्रोडक्ट कुल मिलाकर खराब हाँ बेकार प्रोडक्ट है कंपनी भी बूट का है तो मैंने सोचा बूट तो बढ़िया फेमस कंपनी है इस हिसाब से मँगवा लिया लेकिन अब इतनी अच्छी सर्विस नहीं है उसकी

वो ही डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो रहा है न बैकअप ही नहीं है उसमें चौबीस घंटे का लिखा था उस हिसाब से बुक किया था अपन ने ऑर्डर कर दिया था पर वो उस हिसाब से नहीं है हाँ हाँ कुल मिलाकर खराब प्रोडक्ट है